موسیقی کے بارے میں مجھے کوئی آئیڈیا تو نہیں ہے نہ کوئی میں ساز بنانے کا کوئی آئیڈیا ہے لیکن لوگوں کو سنا ضرور ہے دیکھا ضرور ہے لوگوں کو الگ الگ موسیقی کا شوق ہوتا ہے اور کوئی گانے کا شوق رکھتا ہے تو کوئی بجانے کا بجانے کے لیے بہت ساری موسیقی کے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں جیسے طبلا ہو گیا ڈھولک ہو گئی یا جو بھی ہوتا ہے ہارمونیم وغیرہ یا گٹار لیکن لوگ اسے سیکھتے ہیں سیکھاتے ہیں اور ٹیلنٹ اس کا ہوتا ہے لوگوں کے پاس گانے کا ٹیلنٹ بجانے کا ٹیلنٹ لیکن میرا اس میں کوئی انٹرسٹ تو ہے نہیں لیکن ہم سنتے ضرور ہیں لوگوں کو دیکھا بھی ہے ٹی وی پہ پروگرام ہوتے ہیں موبائل میں لوگ دکھاتے ہیں یہ گانے آج کل یوٹیوب وغیرہ پہ ہوتے ہیں سب موسیقی کا بہت سارے الگ الگ انداز ہوتے ہیں الگ الگ طریقے ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے سننے کے پہلے کا اور اب کے موسیقی میں اب کے گانوں کے اسٹائل میں بہت چینجیز ہیں پہلے کے سر میں اور اب کے سر میں بہت ہی فرق آ گیا ہے پہلے بہت سلو اور بہت ہی اچھی طریقے سے آرام سے اس کا ہوتا تھا اور آج کل کے شور غل والے بہت زیادہ گانے ہوتے ہیں آج کل کی موسیقی میں پہلے کی موسیقی میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کے بارے میں میں زیادہ کچھ تو بتا نہیں سکتی مجھے یہ سب سیکھنا پسند بھی نہیں ہے نہ میں سکھا سکتی ہوں کسی کو نہ میں کبھی میں نے یہ سب سیکھا بھی نہیں ہے لیکن سنا ضرور ہے اس لیے مجھے اس سے کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے اس میں